مقامی روایات کا احترام کرنا زائرین کو چاہیے کہ وہ مقامی ثقافت رسم و رواج اور زبان کا احترام کرے تاکہ مقامی لوگوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم ہوں مقامی طور پر چلنے والے ہوٹلوں اور قیام گاہوں میں رہائش اختیار کرنا اس سے مقامی کاروبار کو برائے راست فائدہ ہوتا ہے اور مقامی معیشت مضبوط ہوتی ہے مقامی ہنر مندوں اور کاریگرگروں سے خریداری خریداری کرنا دستکاری کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر مصنوعات خریدنے سے مقامی آمنی میں اضافہ ہوتا ہے مقامی گارییز اور ٹور آپریٹرز کی خدمات لینا یہ نہ صرف تجربے کو بہتر بناتا ہے بلکہ مقامی افراد کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے قدرتی وسائل اور ماحولیاتی نظام کا خیال رکھ رکھنا قدرتی حسن کے حفاظ سے ریاست کی سیاحت طویل ا سطح برقرار رہتی ہے جو معیشت کے لیے فائدہ مند ہے